आं हॅलो आरे लक्ष्मण उलयतां हें सकाळ सावन तुजे रिक्षान गेलो पय न्हू तितू म्हाका मरे म्हागेल बॅग बॅग उरलें तुगे विसरोन गेलो हांव म्हाका आतां ऑफिसां पावतगीर म्हाका आतां याद जाली पयलीं कितें बॅग विसरलो म्हणोन मातशें हांव गडबडी आसलेलो तितू पय मातशें बॅगा न्हू म्हाजी मोबायल पर्स आनी दुकुमेंत सगलें तितुकूंच आसा एकच बॅगां आसलेलें हांव मातशें सकाळच्या मातशें टेंशनान आशिल्लो पय तसो विसरून गेलो पय पय आसा जाल्या पय थिंगां हा आसा न्हू पय मातशें म्हागे सिक्रेट दुकुमेंत आसा बरें बरें पर्सनल डॉक्युमेंट आनी आसा म्हाका मातशें पय सांबाळ हय तूं खंय आ आतां खंय आसा तूं मडगांव मागीर म्हाका केन्ना हाडन दितलो तूं काय व्हरपा येवं तूज तूज फुड्या थिंगां पय मातशें सांबाळून दवर दनपारचो मेळपाना तुका

थंयच मेळ रे दनपारचो मडगांव जाल्या चडशी तुका केप्यां बी येवपा आसा तूं अशी हे सायडीन पावपाना म्हाका येवचें पडटलें हा बरें ओके आनी तूं खंय रावता तर आमोण्या आमोण्या जेवपा वोयतो तूं घरा कडेन घरा जेवपा वयतलो जेवपा वयता जाल्या म्हाका थिंगां मेळ म्होणोन हांव येता व्हरपा घराडेन आं जेवपा येयना भायल्या भायर जेवता हॉटेलांक ओके बरें मागीर तुका तशी मडगांवसान मागीर ती केप्यां आनी आमोण्या तशी ट्रीप आसल्यार मेळ मेळ मागीर अशें आसल्यार म्हाका फोन कर घे म्हाजो नंबर घे आं म्हाजो नंबर तुजे आसा न्हू हो तो होच आसा तो म्हाजो नंबर तूं म्हाका फोन कर तशें जाल्यार नाजाल्या मागी सांजचो हांव तुका मडगांव येवन मेळटा पूण मातशें सांबाळून दवर मातशें आनी कोण व्हरत बीन ती चल बरें तर चल मेळया